आं चिरां जिल्लानि थाङै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय जावलिया सासे सेंग्रा आं जोलुर गेलेनायखौ सिगांहाय सोलाय सोल' खालामदोंमोन आरो बे जोलुर गेलेनायाव आं खालामनो एबा माबा मोनसे बे जोलुर गेलेनायनि कन्टेन आंनि थाखायहाय बानायनो सान्दोंमोन आं बे जोलुर गेलेनायजों आंनि कन्टेन बानायनानै ओरै आं युटुबफ्राव हगारनानै आंनि रोंगथि बा आंनि जोनाय जोलुर जोनाय रोंगथि बे फ्रकहाय कन्टेन बानाइनानै आं सोलाय सोल' खालामनानै खालामनो सान्दोंमोन बेनो आंनि गेलेमुखौहाय आं बेनो बे फुट जोलुर गेलेनायानो आंनि गेलेमु